नमस्ते तुसें सारें गी मेरी अज्ज दी गल्ल जेह्की साढ़ी होनी आह्ली ऐ केह्दे पर कि जेह्के शैह्र आह्ले लोग न ते कन्नै ग्रांऽ ओह्दे लोग न ग्रांऽ आह्ले लोग पिछें रौंह्दे न शैह्रें आह्लें लोकें कशा दा की रौंह्दे न असें एह् दिक्खना ऐ ते जेह्कियां जेह्कियां बजह होंगियां

अगर स्कूल होई बी गे ते उत्थें मास्टर नी होंदे न मास्टर होई बी गे पैह्ली गल्ल बच्चे पढ़दे नी हैन पढ़ना लगगन ते घरे आह्लैं कम्म बड्ड़े होंदे कुसै मंझां रक्खी दियां कुसै भिड्डां रक्खी दियां कुसै बकरियां रक्खी दियां बच्चें जेह्का कम्म शम्म करना पौंदे ते ओह् पढ़ाई च पिच्छें होई जंदे अगर पढ़ाई च पिच्छें होई गे ते बच्चें फेल होई जाना

होर जेह्कियां ग्राएं च बड़ियां सारियां प्रावलमां होंदियां न जेह्कियां शैह्रें च नेईं होंदियां न ग्रांऽ दे लोग जेह्के न ना ओह् बड़े सारे झकदे न झकदे इस्सै बजाह् कन्नै कि उनें किश दिक्के दा नी होंदा ऐ बड़ा घट्ट जियां अस जन्ने आं ग्रांऽ च किन्ने लोग होई सकदे जादा कशा दा जादा इक ग्रांऽ च तिन्न सौ लोग होई सकदे न शैह्रे च अगर आई जन्ने आं अस ते इक शैह्रे च मतलव पंज ज्हार कशा दा बी जादा जादा लोग होंदे न ते जेह्के ग्रांऽ दे लोग न ओह् शैह्र च आईयै डरी जंदे न ते डरना नी ऐ असें बोलना ऐ ते जेह्के फ्ही डरी गे ग्रांऽ दे लोग शैह्रे आह्ले लोग अग्गैं होई जंदे न उनैं बोलना गै ऐ की के ग्रांऽ आह्ले पिच्छें न असेंगी चाही दी ऐ कि ग्रांऽ आह्ले लोकें गी अग्गैं करना ऐ ते शैह्रे आह्लें लोकें दे बराबर करना ऐ जेह्के शैह्रे आह्ले लोग न तां उने बी जेह्का अपना जोगदान देना चाही दा ग्रांऽ आह्ले लोकें गी अग्गैं करने गित्तै ते ग्रांऽ दे लोग जेह्के हे तां बड़े जेह्का बड़ा करी सकदे न पर उंदे च इयै गल्ल ऐ इक कि ओह् पढ़े लिखे घट्ट होंदे न नोहाड़े बाद उनेंगी किसे चीज दा इन्ना ओह् नी होंदा अक्सपिरिंस नी होंदा ऐ होर ग्रांऽदो लोग होंदे न ओह् इन्ना ध्यान नी दिंदे न इनें चीजें पर उनें इयै ऐ कि बस बाड़ी गुड्डो मक्कां रहाओ मक्कां बड्डो माल चारो भिडां चारो ते इयां करो बस होर किश है नी ते शैह्रें आह्ले जेह्कके लोग न उनें बड़ा किश दिक्खे दा ऐ कुदै किश कुदै किश दिखदे गै रैंह्दे न फ्ही जेह्के शैह्रे आह्ले लोग तां गै अग्गैं होई जंदे न हून जेह्के तां हर चीज ते हर चीज यूज होआ दा ऐ जियां फोन गै ऐ ते ग्रांऽ आह्लें लोकें फोन यूज करना चाही दा फोन यूज करंगन ग्रांऽ आह्ले लोग तां उनेंगी पता चलग कियां शैह्र च केह् होआ दा ते ग्रांऽ च केह् होआ दा ते उनेंगी पती चलग तां फ्ही ओह् बोलगंन उंदी अवाज जेह्का तां अग्गैं सुनी जाह्ग नेईं तां उंदी अवाज कुसै नी सुननी उंदी अवाज दवाई ओड़नी ऐ ते एह् जेह्का अवाज उंदी दवाना नी चाही दी ऐ ते लाढ़ी इया सलाह् ऐ कि जेह्के ग्रांऽ दे लोग न ओह् बी बोलन सारें सै पैह्लें ते एह् पढ़ाई करन अगर पढ़ाई गै नी ऐ तां किश नी ऐ पढ़ंगन तां अग्गैं होई सकगंन कि के जेह्का बच्चा स्कूल जा दा तां ओह् जेह्का तां बोली बी सकग लिखी बी सकग लिखियै बी कुसेगी देई सकदा कि हां साढ़ा ग्रांऽ च एह् एह् चीजां होआ दियां तुस इसी दिक्खो तुस इस मामले दी जांच करो ते बोल्लियै बी सनाई सकदा ऐ में अपनी गल्ल लैनी आं में बी इक ग्रांऽ दी रौह्ने आह्ली आं में जिसलै शैह्र च आई ही तां में बी नी ही बोलदी पर हून में कि के पढ़ा दी पढ़ने दी बजाह् कन्नै मिगी बोलना आया ऐ में दिक्खेआ लिखना बी सिक्खेआ होर में अपने ग्रांऽ दियां चीजां न में सनाया हां साढ़ा ग्रांऽ च एह्का एह्की चीज घट्ट ऐ तुस इसी दिक्खो ते न्हाड़ा कोई ढंग तरीके कन्नै किश नी तां किश तरीका कड्ढो कि इसी अस सालव करी सकचै कि के साढ़े औने आह्ले जेह्के लोग न उंदी अवाज दवाई नी जाए दवाई नी जाए अगर उंदी अवाज गै दवाई ओड़ी ते फ्ही सैह्रे आह्लें अग्गैं होना गै ऐ ना शैह्र अग्गैं तै तुस दिक्खो कि गड्डियां चला दियां पानी दोए टैम अवा जा बिजली उंदे अवा दी पढ़ाई उंदे शैल होआ दी ते ग्रांऽ आह्ले लोग आए ओह् बोले गै नी साढ़े पानी नी ऐ बिजली बी नी ऐ पड़ाई नी ऐ एह्का किश नी ऐ ओह्का किश नी ऐ ते उनें कियां अग्गैं होना ऐ फ्ही इस करियै ग्रांऽ आह्ले लोकें अग्गैं औना ते बोलना ऐ कि हां साढ़े बिजली बी नी ऐ पढ़ाई बी नी ऐ साढ़े स्कूल जेह्के न उत्थें मास्टर बी नी हैन नोहाड़े बाद साढ़े जेह्का पानी नी ऐ साढ़े रोड़ नी ऐ अगर रोड़ नी ऐ ते मास्टर कियां आई सकगंन तुस अप्पूं सोचो ते बोलो इस चीजा गी बोलो बोलो ऐसा बोलो कि शैह्रे आह्ले पिच्छें होई जान ग्रांऽ आह्ले अग्गैं होई जान साढ़े ग्रांऽ दियां खूबसूरियां इन्नियां स्हेई स्हेई न ना कि आक्खने दी गल्ल गै नी ऐ कुदै बूह्टे ते कूदै ठंडे पानी न कुदै किश ते कुदै किश पर दिक्खेआ इयां जंदा ऐ कि जेह्ड़े साढ़े ग्रांऽ नै ना ओह् सारे पिछड़े दे इस बजाह् कन्नै न कि उंदे च पढ़ाई नी ऐ अगर पढ़ाई होऐ ना ग्रांऽ दे बच्चें गी कि ग्रांऽ दे बच्चे इक ऐसी चीज न कि आक्खने दी गल्ल नी